हमरा मिथिलाक क्षेत्र मे आहाँकेँ कला मे मधुबनी पेंटिंग एखन वैश्विक स्तर पर पुरजोर प्रशंसा पाबि रहल अछि आ ई हमर सबके सांस्कृतिक पहचान थिक एकरा सबमे आहाँके से एक एहन तरहक चित्रकारिता प्रतिक मतलब चित्र सॅं कहियौ एक सांकेतिक चित्रसँ पूरा मिथिलाक वर्णन उकेड़ल रहैत अछि आ ई हमरा सबके बहुत पैघ धरोहर अछि आ एखन हमसब मिथिला पेंटिंग मे नाम कमाय रहलहुॅं हैॅं यश भेट रहल अछि आ ई हमसब राखब ई आहाँके पारम्परिक रूप सँ चलैत आबैत छल कोबर मे दादी लिखै नानी या आहाँके कपड़ा पर चित्र उकाड़थि ई सब रखल छल आ जहाँ तक कलाकेँ क्षेत्र मे हमरा सबकेँ संगीत गीत कहियौ लोकगीत मैथिली लोकगीत ओहो बहुत सराहनीय अछि आ ई बहुत जते भी आहाँके गीतक प्रभेध अछि सब प्रभेधक हमरा एहिठाम लोकगीत अछि आ हमर मिथिलाकेँ कंठ दर कंठ जे आयल ई लोकगीत अछि ओ पारंपरिक यऽ आ हमरा सबकेँ धरोहर छी आ आगू बढ़ाय रहल यऽ विद्यापति हमरा सबकेँ जे लोक कंठमे समाहित मानल जाइत छथि हुनकर गीतके लोक लोकगीतक रूपमे समाहित कयने यऽ अपना कंठमे आ पीढ़ी दर पीढ़ी हमरा कंठ सांस्कृतिक पहचान आ धरोहर थिक दोसर हमरा सबके क्षेत्र मे कलाके क्षेत्र मे आहाँके बहुत कला अछि ओतेक एखन आहाँकेँ समय समयाभावके चलते हम आहाँकेँ नहि कहि सकैत छी ओतेक बारेमे आ एकटा ई तऽ एक दू टा छोट सनके कलाके बारेमे कहलहुॅं मैथिल कलाप्रेमी होइत छथि आ कला हिनकर जीवन थिक शिल्पक क्षेत्रमे एहिठाम आहाँके सिक्की मौनी बिरहारा ई सब बनायल जाइत अछि एतऽ आहाँकेँ से धामी आ लकड़ीके आहाँके से घोड़ा हाथी ओकर बाद एहिठाम आहाँके बाँसक अनेकानेक कला छैक जेकि एहिठाम बहुत मनोरम आ सुन्दर रूपसँ बनायल जाइत अछि एहिठामका आहाँके हरहारा बिरहारा जेकि आहाँके एक मैथिलानीकेँ बहुत महत्वपूर्ण कला थिकै एहिठाम बहुत सुन्दर रूपसँ आ मनोरम रूपसँ बनायल जायत अछि आ एहि कलाकेँ अगर बढ़ायल जाय तऽ ई कला आहाँके बढ़ायल जाय तऽ आहाँके देशक पहचान जेनाकि हमर मधुबनी पेंटिंग बनल तेना ई कला बनत ई शिल्प कलाके हमरा सबके उपेक्षित एखन बुझा रहल यऽ मिथिला क्षेत्रमे अगर एहिपर किछु सरकारी ध्यान देल जाय या सहयोग भेटय तऽ हमर ई कला से अपेक्षाकृत हम कहि रहलहुॅं हैॅं जे हमरा भारतक पहचान बनत ई हमर महत्वपूर्ण कला थिक